ہمارے یہاں عام طور پر جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کی پرورش بہت سنبھال کر کی جاتی ہے کیونکہ جب کوئی نوذات بچہ ہوتا ہے تو اس کے لیے بہت ساری چیزوں کا احتیاط ماں کو بھی کرنا پڑتا ہے اور ساتھ ساتھ جہاں پر اس بچہ کو رکھتے ہیں یا جس مکان میں اس بچہ کو رکھا جاتا ہے اسے بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے اور ماں کو بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے جس سے ان کا بچہ صحت اور تندرست رہے اور اسی کے ساتھ ساتھ تقریباً شروع کے چار یا پانچ مہینے یا چھ مہینے تک ماں کا ہی دودھ پلایا جاتا ہے کیونکہ ماں کے دودھ میں جو پروٹین یا جو طاقت رہتی ہے وہ کسی بھی چیز میں نہیں ہوتی اس لیے اور اس کے علاوہ بچوں کی مالش بھی بہت اچھے سے کی جاتی ہے کیونکہ اس مالش کے ذریعے سے ان بچوں کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور اس سے ان کا وزن بھی بڑھتا رہتا ہے اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بچوں کو تندرست رکھنے میں مدد کرتی ہیں اور خاص طور پر یہ زیادہ تر نوذات بچوں کے لیے کیا جاتا ہے اور وہ اتنے معصوم ہوتے ہیں ذرا سی بھی آواز ان کے کان کو بھی نہیں برداشت ہوتی